بھارتی میڈیا میں ہمارا خیال یہ ہے کہ میڈیا بہت زیادہ سماج کے بارے میں دکھاتی ہے اور درست حقیقت دکھاتی ہے اور مشہور اخبارات میں جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں وہ ڈکن کرانیکل سیاست اعتماد انڈر دو ہے اور یہ اخبارات میں سماج میں سے اور بنیادی حقوق کو کا سچ سامنے لاتے ہیں نیوز چینل میں یہ اخبارات ہم کو واقف کراتے ہیں اخبارات پڑھنے کے بات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیا اور کس وقت ہو رہا ہے اور کس لیے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اخبارات پڑھنے کے بعد ہمیں یہ جانکاری حاصل ہوتی ہے